हाँ हमारे गाँव में स्कूलों में अच्छा शौचालय है और यहाँ पर पीने का पानी भी अब आर ओ वाला मिलने लगा है पहले यह सब चीज़ें नहीं थी लेकिन अब यह सब चीज़ धीरे धीरे सभी स्कूलों में उपलब्ध कराई जा रही हैं लेकिन यहाँ पर किताबें बहुत महंगी हैं वैसे तो डेक्स बहुत अच्छा है बेंच भी बहुत अच्छा है और वहाँ पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है लेकिन वह भोजन अधिक शुद्धता और साफ सफाई से नहीं बनाया जाता इसलिए कुछ ही बच्चे उस भोजन को खाते हैं बाकि बच्चे अपने घर से ही अपना भोजन लेकर जाते हैं हाँ इसमें सुधार किया जा सकता है कि जो भी कार्यकर्मी उसमें कार्य कर रहें हैं उन्हें थोड़ी सफाई बरतनी चाहिए और थोड़े अच्छे से भोजन को बनाना चाहिए